जब मैं छोटी थी स्कूल जाती थी तो मुझे इंग्लिस नहीं आती थी इंग्लिस की किताबें मुझे बहुत खराब लगती थीं वो मुझे बार बार समझाने के बाद भी मुझे इंग्लिस समझ में नहीं आती थी क्योंकि वो मेरी राष्ट्रीय भाषा नहीं थी मेरी तो भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और हिंदी पसंद आती थी लेकिन इंग्लिस हम लोग को नहीं पसंद आती थी मैं बार बार फेल हो जाती थी बहुत कड़ाई होती थी तभी मुझे इंग्लिस समझ में नहीं आती थी वही एक ऐसी किताब है जो मुझे पसंद नहीं आती थी